नमस्ते मैडम क्या काम है अच्छा ब्रूब्यूटी पार्लर की दुकान बंद करना है कपड़े की दुकान खोलनी है तो आइए हमारे यहाँ आइए हमारे यहाँ कपड़े की दुकान है हमारी होलसेल और रिटेल की

आइए सुबह आठ हाँ सुभास सुने हैं सुभास हमारी ही दुकान है अब जैसे सुभास भी यही काम करते हैं हम अब उनकी फ्रेंचाइजी लिए हैं हमारा थोड़े पहले ही पड़ जाता है और आपको सब चीज़ एकदम सस्ते रेट में मिल जाएगा अच्छा कहाँ पर दुकान खोलनी है आपको कपड़े की कौनसी मार्केट में खोलनी है बंधवा बाज़ार में ठीक है आइए जो चीज़ चाहिए वह चीज़ आपको मिलेगा हमारे यहाँ और अच्छे रेट में सस्ते रेट में मिलेगा ठंडी का गर्मी का सारे कपड़े अवेलेबल हैं लोवर टी शर्ट एकदम बहुत हाँ लड़कियों का भी सब सब है साड़ी जो भी चाहिए आपको एकदम होलसेल औ और लेबल रेट में मिलेगा सबसे सस्ता रेट में हम लोग माल हम लोग माल दिल्ली से उठाते हैं ना तो हम लोग को सस्ता पड़ता है तो यहाँ पर भी हम सस्ता ही देते हैं और सब दुकानें मतलब क्या चीज़ चाहिए जो आपको कितने रेन्ज साड़ी हमारे यहाँ डेढ़ सौ से लेकर डेढ़ हज़ार दो हज़ार तीन हज़ार पाँच हज़ार पै का है नॉर्मल रेट वही डेढ़ सौ से स्टार्ट है ठंडी और ठंडी बेचने के लिए अगर डेढ़ सौ वाली लेंगे तो उसमें आप जो भी आप मार्जिन रख सकती हैं सौ रुपये डेढ़ सौ पचास जो आपके ऊपर आपको सेल करने के ऊपर आपके है जिस तरीके से आप अपने कस्टमर को डील कर ले जाएँ नहीं आपको एकदम रेट के लिए आप एकदम निश्चित रहिए आप हमारी दुकान पर आइए जब यहाँ पर आएँगी तो देखेंगी सो जो चीज़ आपको चाहिए वह एकदम अवेलेबल रेट पर आपको मिल जाएगा कब तक आएँगी आप कब तक आप आएँगी नमस्ते ठीक है नमस्ते